मैं लैपटॉप मोबाइल पर टाइप करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि यह लैपटॉप और मोबाइल तो मेरे पास हमेशा रहता है तो इसमें जल्दी भी टाइप होता है जो कि आप बहुत ज़्यादा काम इसपे करते हैं परंपरागत रूप से कागज़ पेन पर लिखना मैं तब पसंद करता हूँ जब किसी एक को समझा रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति को तो फिर कागज़ पेन की ज़रूरत पड़ती है तब लैपटॉप की ज़रूरत या मोबाइल की ज़रूरत नहीं रहती हाल के वर्षों में लेखन तो पूरा बदल गया है अगर पुराने ज़माने की बात करें तो पहले हम कागज पेन लेकर लिखा करते थे फिर टाइपराइटर आया फिर लोग टाइपराइटर पर लिखते थे फिर डेस्कटॉप कम्पूटर आए तो लोग डेस्कटॉप कम्पूटर पर लिखते थे फिर लैपटॉप आया तो लोग लैपटॉप को काम में लेने लग गए अब मोबाइल आ गया अब लैपटॉप की ज़रूरत नी है कि अब हमेशा अपन लैपटॉप अपने संग रखो आप मोबाइल पर भी लिखकर और लोगों को अपनी बात कह सकते हो समझा सकते हो तो लेखन तो बहुत ही बदल गया है समय के हिसाब से पूरा बदल गया है